हा मां विडियो गेम जे बारे में जाणींदो आयां ऐं नंढे हूंदे मां इलाही विडियो गेम खेॾींदो बि हुउमि जंहिंमें सुपर मारियो कोन्ट्रा डक हंट सोनिक मिनिया डब्लयू डब्लयू ई मोटल कॉम्बैट जहिड़ी गेमूं मां खेॾींदो हुउमि उन्हनि मां सभिनि खां वधारे सुपर मारियो खेॾींदो हुउमि सुपर मारियो मुंहिंजी पसंदीदा गेम हुई छोके हुन में रमण जी लाइ अठ स्टेज ईंदा हुआ ऐं टे लाइफ लाइनूं मिलंदियूं हुयूं ऐं हुन रमण में मज़ा बि ईंदी हुई त तॾहिं खां वठी सुपर मारियो मुंहिंजी पसंदीदा गेम आहे